हैलो ओला कैब कंपनी मां ता ॻाल्हायो हा साईं जय झूलेलाल सुञाणयव न साईं अॾु असां तां लाइ पंजे वजे लाए हिकु ओला कंपनीअ जी कैब बुक कराईसीं तव्हांखे ख़बर अथव उहो भई घणे बजे पहुचो आहे पंजे वीह ते ऐं ईंदे ईंदे टन कंदे कंदे साढा पंज करे छ्ॾईं तव्हांजे हिन कैब जे इररिस्पो ग़ैरज़िमेदार माण्हू जे करे अॼु असांजी ट्रेन छुटी वई आहे तव्हांखे छा थो लॻे हे ट्रेनुनि जी टिकटूं ईअं ई मिली वेंदियूं आहिनि असां अॼु पंज ॼणा वञण वारा पुरी फैमिली होॾे मुंजे पेकनि में विहांउ आहे हुते फंक्शन शुरु थी वेंदा अॾु राति जो तव्हांजे हिन इररिस्पोंसेब्ल ड्राइवर जे करे अॼु असांजी ट्रेन छुटी वई आहे ईअं टे टे महीना अॻु असां एॾियूं तयारियूं कयूं आहिनि असां ट्रेन जूं टिकटूं बुक कयूं आहिनि एॾी शॉपिंगूं पैकिंगूं ॿार रेडी वेठा आहिनि तव्हांखे छा थो लॻे हिन ग़ैरज़िमेदारीअ जे करे केरु केरु ज़िमेदारी खणिजो हिन शइ जी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु न हलंदी पैसा त असांखे न ई ॾियणा आहिनि अॼु तव्हां पंहिंजे ड्राइवर खे फ़ोन कयोसि ऐं सॾु कयोसि असांखे बिल्कुलु बि हिकु पाई बि पे नाहे करणी हुनजे अलावा तव्हां अची मूंसां अॼु हाणे जो हाणे कलाक में मिलो हाणे ट्रेन जो छा करिणो आहे अगरि तव्हां बुकिंग कराए ता सघो असांखे रीफंड करे ॾींदव कहिड़ी बि हालति में मूंखे शादीअ में पहुचणो आहे छो की अॼु तव्हांजे ड्राइवर जे ग़ैरज़िमेदारीअ जे करे असांजी ट्रेन मिस थी वई विहांउ मिस थी विया एॾी वॾी कंपनी साईं तव्हां हलायो था त एॾी ज़िमेदारी त थोरी त खणिजे की माण्हुनि खे टाइम ते पहुचायो ऐं न पहुची सघो त घटि में घटि जवाबु ॾिजे फ़ोन करे कैंसिल त कराइजे